हैल्लो दुकानदार बोल्ला दे न एह् जेह्ड़ा तेल लैता हा नि मैं जेह्ड़ा समान पोआया निं किट्ठा तेल ते यरो खराब ऐ डेट होई दी ऐ हां बड़ा समान पोआया अस किट्ठा पोआन्ने निं हर म्हीनै किट्ठा समान पोआया निं हां ते ते तेल दी डेट होई दी जां एक्सपाइर होएदा अच्छा हां हां नेईं बाकी समान ते सारा ठीक ऐ अस अग्गें बी उत्थूं पोआन्ने निं बाकी निं ऐ कोई बी खराब ओह् तेले च गै दिक्खेआ ना में ओह्दी डेट होई दी ऐ हांजी हां कल अ'ऊं औगा फ्ही जैल्लै टैम लगगा निं मी ते फ्ही ओह्